हैल्लो हांजी हां हां चलो कोई निं तुस उत्थै आई जाओ आफिस च डाकूमैंट्स लेइयै ते थोआड़ा कनैक्शन लान्ने आं ओ थुआढ़े ओह् किन्ने मीटर दूर ऐ जिद्धर क खम्बा शम्बा ते बस अ इक सौ पंज मीटर तार लेई लेओ कंपनी इ'यां तार इ'यां शैल होंदी बधिया कंपनी दी तार लैओ कोई शैल इ'यां मोटी तार होनी चाहिदी ते है ते है मेरे अग्गै बी ऐ पेई दी तुस आक्खो मैं ली औना निं ते रेट थुहानू मिली जानी ऐ कोई बीह् रपे फुट तार असैं इ'यां शाम्मी लेई ते तुस हां तुस मंजोटा बगैरा ली आयो तार मैं ली औगा बाकी कोई निं ओह् कोई निं कोई निं आई जाग्गे अस शाम्मी बेल्लै